جی ہمارے یہاں جو ہے بیت الخلاء ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں کیونکہ بیت الخلاء جب گھر میں ہوتا ہے تو وقتاً جو ہے انسان اس کا استعمال کرتے ہیں اور ساری گندگی جو ہے گندگی کی جگہ پہ چلی جاتی ہے اور اس سے کسی بھی طرح کا سائڈ افیکٹ یا کسی بھی طرح کی بیماریاں اور لوگوں کو نہیں ہوتی ہے لیکن بعض گھروں میں بیت الخلاء نہیں پائی جاتی کیوںکہ ان کے اندر غریبی کی حالات ہو یا تنگی کی حالات ہو جس کے وجہ سے وہ بیت الخلاء نہیں بنا سکتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت مشکلوں سے گزرتے ہیں اور ان چیز کے لیے کھلے ہوئے کھیتوں کا استعمال کرتے ہیں عورتیں بڑی مشکل سے جو ہے چھپ چھپا کر یا کسی اندیھروں کا استعمال کر کر یا ایسے وقت پر نکلنا جس وقت جو ہو کوئی نہ ہو بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود جب کبھی جو ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بیت الخلاء جن کے یہاں نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں یا گھر کے آس پاس کرتے رہتے ہیں جن سے جو ہے کافی سارے جو ہیں بیماریاں لوگوں کو یا بچوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک سے دو دو سے چار اس طرح سے بڑھتی جاتی ہے میرے خیال سے بیت الخلاء ہر گھر میں ہونا چاہیے جن کے پاس نہیں ہے ان کو سرکار کے دوارا حکومت کے دوارا جو ہے حکومت کے ذریعہ اس کو دینا چاہیے جن سے کہ ان کے پاس اس طرح کی پرابلم نہ ہو